असांखे पखीअ जी हरकतियुनि खे सम्झण जे लाइ ऐं उनजे जीवन जे बारे में सम्झण जे लाइ सभिनी खां पहिरियों हुननि जे सुभाउ खे सम्झणो पवंदो तॾहिं ई असां उनजी हर्कतियुनि खे पंहिंजी दूरबीन में विझी सघंदासीं की पखीअ खे ऑब्ज़र्व करण लाइ ॾाढो धीरज रखिणो पवंदो आहे की उहे केॾी महिल उथनि था केॾी महिल सुम्हनि था ऐं पंहिंजी भाषा में उहे कीअं था ॻाल्हाइनि पिया इहा सभिनीनि जे लाइ असांखे ॾाढो धीरज रखिणो पवंदो तॾहिं ई असां उनजे सॼे जीवन जे बारे में ॼाणे सघंदासीं ऐं ऐं पखी सुबुह जो सवेलु पंज बजे उठी वेंदा आहिनि सॼो ॾींहं घुमंदा फिरंदा आहिनि ऐं दानो चुगंदा आहिनि शाम धारा थींदा आहिनि त पंहिंजे घोसले में वापसि अची वेंदा आहिनि ऐं पंहिंजो हे घोंसलो बि पांजे हथनि सां ठाहींदा आहिनि पखी ॾाढनि सारनि प्रकारनि जा हूंदा आहिनि जीअं त की कांव कबूतर चिड़िया कोयल